जय झूलेलाल जी जी जी

हा ॿुधायांव थी सीताफल आहे पपईयो आहे केला आहिनि अंबु आहे चीकू आहिनि हा केला सुठा अथव

ॿ किलो खपेव ऐं ॿियो छा खपेव अछा मिली वेंदव त हा हा मिली वेंदव जी जी जी हाउहो त ईअं ई थो थिए न अंब वणनि था गर्मियुनि में त

त घणा खपेव अंब अंबु बि ॿ किलो ऐं केला बि ॿ किलो खपेव केला त पंजाह रुपए किलो अथव हा महांगा हाणे गर्मी आहे न गर्मीअ जे करे ऐं मालु बि उतां पूरो पूरो थो अचे ऐं ॿियो छा किसान बि हड़ताल लॻाए रखी आहे न बरसाति एॾी पई किथे आहे हा अंब बि हा अंब बि केसर वारा पूरो पूरो ई इन करे मालु रखंदा आहियूं असां हा अंबु टे सौ रुपए

हा त हाणे चवां थी उते किसाननि हड़ताल करे छॾी आहे बारिश पए कोन थी ऐं मालु बि पूरो पूरो थो अचे तव्हांखे रीज़िनेबल क हा तव्हांखे रीज़िनेबल करे ॾींदासीं त तव्हां केॾीमहिल ईंदा वठणु हा करे ॾींदासीं पैक करे रखांव

अछा ॿियो सीताफल ऐं चीकू खपेव अछा ऐं पपईयो बि अथव अछा अछा अछा हां त गर्मीअ जे करे उन्हनि खे पकियल अची विया हूंदा या उन्हनि तोरण में सही स त गर्मी आहे न हिकु त चयोमांव न ॿियो छा मालु बि उतां खां अचे ईअं थो न त असां बि

हा त मां पैक करे रखांव थी पोइ तव्हां अची खणी वञिजो ऐं मां सुठा फ़्रैश ताज़ा मस्तु तोरे करे व सुठा सुठा हा सुठी सुठ हा सुठा कल वांगुरु तव्हांखे कोन मां इन खां बि सुठा करे तव्हांखे ॾींदीसांव त तव्हां केतिरी देर में अचो था ठीकु आहे मां पैक करे रखांव थी जय झूलेलाल